सांगपा म्हणल्यार आमच्या गांवां एक पसून अशे करून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना कित्याक हांव एक गांवां रावता आनी अशें करून एक हें स्पोट्स कॉम्प्लेक्स गांवां जावपाक बरें बरें अशें करून बरें हाड आनी आमगे भुरगे आसात ते ते डायरेक्ट ग्रावंडाचे खेळटात पयलीं म्हणल्यार आमचे थोडे भुरगे आसात ते क्रिकेट खेळटात तशें आमी आतां फुटबॉल खेळपा लागल्यात आनी तें चोयन आमचे ते क्रिकेट खेळटा ते भुरगे आमी आमच्या बारा फुटबॉल खेळपाक येतात तशें आमी दुसऱ्या सिजनां बॅडमिंटन तशें आमी आमचे कडेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना म्हणटगीर आमी रस्त्यार खेळटात आनी सांगपा म्हणल्यार ते स्पोर्ट्स सेक्टरा मनीस आसात तें आमकां कसले स्पोर्ट्स ऑर्गनायज बीन करिनात आमी खेळ्यारू खेळ्ळे नाजाल्यार सगलें पाड पडटा